मां इन इंडियन आइडल में मुंहिंजो जेको मां ॾिसंदी आहियां पसंदि जो मुंहिंजो शो उन में मुंहिंजा जेके प्रिय मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि मुंहिंजा कलाकार परमानंद प्यासी उन्हनि जो मां शो ॾिसंदी आहियां ऐं मास्टर साहिब जेके आहिनि उन्हनि जो शो ॾिसंदी आहियां ऐं भई मूंखे आहे न उन्हनि सां ॾाढो सुकूनु मिलंदो आहे ऐं मूंखे ॾाढा प्रिय आहिनि इहे उन्हनि जो जेको माना कलाकारनि जो जेको प्रोग्राम थींदो आहे त उन में माना तव्हां सम्झो की भई उन्हनि सां ॾाढो माना हिक तरह सां मज़ो ईंदो आहे माना पाण खे